باورچی خانے میں مختلف قسم کے برتن موجود ہوتے ہیں اور ان برتنوں کا الگ الگ استعمال ہوتا ہے جیسے الگ الگ قسم کی چھریاں کچھ چھریاں سبزی کاٹنے میں استعمال کی جاتی ہیں کچھ چھریاں گوشت کاٹنے میں استعمال کی جاتی ہیں کچھ چھریاں برگر پیزا کاٹنے میں اور وہیں کچھ چھریاں مکھن یا ملائی لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اسی طرح الگ الگ طرح کے چمچے باورچی خانے میں موجود ہوتے ہیں ایک قسم کے چمچے بڑے ہوتے ہیں جو سالن اور سبزی نکالنے کے کام آتے ہیں دوسرے قسم کے چمچے جو چینی پتی ڈالنے کے کام آتے ہیں یا چاول یا سبزی کھیر وغیرہ کھانے کے کام آتے ہیں اسی طرح باورچی خانے میں بڑے برتن بھی موجود ہوتے ہیں جیسے پتیلا دیگچی یا دیگ ان میں کھانا سالن سبزی بنائی جاتی ہے اور رکھی جاتی ہے اور باورچی خانے میں چلنی موجود ہوتی ہے جو جس سے ہم الگ الگ چیزیں چھانتے ہیں